अ आंनो आंनो बाइसथारिक दिनै बाइस थारिकावहाय हाबा दंमोनलै फंबायनि बेवहाय आंनो फथ' खेबग्रा नांगौमोन फथ'ग्राफार सोलाबगोनना सोलाबा औ औ औ औ दे औ औ

होनब्ला ओरैनो बेसे गाहाम लायो दामा थारटिफाइभ ने थारटिफाइभ इसेसो खमिनो हाखाया ने ओमफ्राय नैबे द्र'न माबा माबिफ्राबोथ' थिगैनो दंखायो दा गोजौनिफ्राय खेबनाय द्र'नफोरखौ इसे औ इसे नांगोन बेखौबो द्र'नखौ अ

औ बेखौबो नांगोन औ बेखौबो नांगोन औ बेखौ इसे ओरैनो टिन घन्टाखौनो लादोदे मेक्सिमाम बे माबाफोरबादि दुइ घन्टा खालामदो एसे औ औ फट'आबो फट'आथ' बिदिनो आइदिया खालाम नोंसोर बेसेबां खालामो बेबायदि खालामदो आरो नोंसोरो हाबा खनसेयाव जेनेबा बेसेबां गाहाम बर'ननो हायो औ इसे मोजां कुवालिटिनि

औ औ औ जायो जायो औ जागोन दे दे होनब्ला बाइस थारिक हो औ गोसौआव लाब्लानो जाबाय औ दे औ दे होनब्ला दोननोसै दे

औ बेखौ नोगोद मोनखागोन नोगोद मोनखागोनब्रा औ आच्चा औ बेलाय नोंसोरनिसो खोथासै बेसेबां फैयो बेसेबां फैया दे जाबाय दे औ अ औ दे दे दे दे होनब्ला दोननोसै दे नों बाइस थारिगाव फैब्लानो जाबाय दे दे दे